पोइ हफ़्ते मां चांदनी चौक घुमणु वियमि त मूंखे हिकु दुकान ते हिकु साड़ी ॾाढी पसंदि आई साड़ी महांगी बि काफ़ी मिली पर मूंखे वणे पई इन करे मां उन खे वठी आयमि ऐं मां हिकु वारी फॉल लॻाए करे हुन जो ब्लाउज बि कटे करे सिबाए करे पातमि पर साड़ी पाइण खो पोइ जंहिं महिल मां हुन खे धोतो त मुंहिंजो मनु हेॾो ख़राबु थियो कि उन साड़ीअ जा कलर बि फेड थी वियो ऐं साड़ी में जॻह जॻह ते टूंग बि थी विया ऐं हुन जे जेका सितारा ऐं कढ़ाई थियलु हुई उहो बि सॼी ख़राबु थी वई मुंहिंजो मनु एॾो ॾुखी थियो ब्लाउज़ बि उन जो जंहिं महिल धोतो त उन जो बि रंग फेड थी वियो रंग फिटी वियो ऐं हुन जो वो नंढो बि थी वियो ऐं मूंखे ॾाढो गुस्सो आहियो उन दुकानदार ते हुन त हेॾी तारीफ़ कई हुई उन साड़ीअ जी कि मूंखे सम्झ में ई न पियो अचे की मां हुन दुकानदार सां वञी करे विड़ी अचा गुस्सो पियो अचे मूंखे